त्यौहारों पर हमारे यहाँ स्पेशली मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जो हम अपने आस पड़ोस में लोगों में बांटते हैं कि त्यौहार पर हर ख़ुशी होती है हर कोई ख़ुश रहता है तो ख़ुशी में हम बोलते हैं अपने आप मिठाइयाँ पकाई जाती हैं मिठाइयाँ बनाई जाती है मीठे चीज़ ज़्यादा बनाया जाता है पूड़ी हलवा बनता है वह बांटा जाता है लोगों के यहाँ तो त्यौहारों पर हम बहुत सारी स्पेशल स्पेशल स्पेसिफिक त्यौहार पर स्पेसिफिक डिश होता है जैसे हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उस पर हम गुड़ से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं और जैसे दिवाली आती है तो हम उस दिन जो है मिठाइयाँ बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं सब कुछ बनाते हैं इस तरह से हर स्पेसिफिक त्यौहार पर हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं